हाँ नमस्ते नमस्ते किस लिए आप आपका स्वागत है किस लिए फ़ोन किए हाँ पेन्ट आपको घर घर के अंदर पेन्ट कराना है की लकड़ी का पेन्ट चाहिए अच्छा अच्छा हाँ अच्छे क्वाल्टी का आपको रायल पेन्ट एसियन का मिल जाएगा उचित रेट पर बना कर के आप को केटलग दिखा देंगे केटलग दिखा देंगे आपको जो पसंद पड़ेगा उसके उसके हिसाब से मसीन से आपको बना करके पेन्ट दे दिया जाएगा और उसी के रेट पर दे दिया जाएगा हाँ तो जितना भी क्वा यहाँ अलग अलग क्वाल्टी का अलग अलग रेट रहता है रायल का अलग रेट एक्सचेंज का अलग ही अलग रेट टेक्सचर का तो अलग अलग रेट रहता है दस दस दस बाई बीस का अगर रूम रहेगा तो समझ लीजिए की रायल जो है दस लीटर लग जाएगा हाँ दस लीटर रायल हाँ ठीक है आपको दस लीटर लगता है और दस लीटर में आपको जो है और दस लीटर का जो प्राइज आएगा समझ लीजिए की दो सौ रुपया लीटर ढाई सौ रुपया लीटर पाँच सौ रुपया लीटर आपको जो मिलेगा और उसको हाँ उसको वाल पर जो है हाँ वाल पर जी है फर्स्ट क्लास फर्निश्ड करके और ब्रश के ज़रिये उसको लगाना रहता है हाँ लगा देंगे तो एक एक बार लगा के दसों साल के लिए फ़िर कोई दिक्कत नहीं आएगी बड़ी कुछ कारिखा उरीखा लग गया किसी बच्चों के द्वारा तो उसे आप उ पानी से भी साफ़ कर सकते हैं और बहुत ही पेन्ट की क्वालिटी बहुत ही सुंदर है हमारे यहाँ हाँ हमारे यहा क्वाल्टी बहुत सुंदर है और एक बार

हाँ देखने में तो लाइट लाइट उसका बहुत ही बहुत ज़्यादा है और किसी को अगर कोई लाइट जला देंगे अगर एक हाथ जो आप अगर कहीं मार देंगे तो बहुत सुंदर उसकी चमक आती है और देखने में भी उसमें हाँ नमस्ते